मिगी कपड़े सीने दा बड़ा गै शौंक हा में सलाई सलूई ऐनी सिक्खी दी ही ते में अपने दमाक कोला गै इ'यां बी शुरू तो दमाक तेज गै हा मेरा हर इक कम्म च में शौंक रखदी ही ते कपड़े सीने दा मिगी बड़ा शौंक हा ते मेरे बच्चे निक्के निक्के हे ते में उंदियां फ्राकां फ्रूकां आपूं गै सीनियां पज़ामें दे डिजाईन बनाई बनाइयै आपूं आपूं सियै उ'नेंगी लोआने फ्ही थोह्ड़ा मेरा शौंक होर बधी गेआ भई सारें आखना तू शैल कपड़े सीनी होन्नी ऐं फिर में अपने ते बी अपने ते में आपूं सींदी होंदी ही सियै लाने फिर अपने घरै दी फैमली गी बी सियै में लेई पेई लोआन कपड़े ते सारे बड़े पसंद करदे हे ते फिर में अपने बच्चेंआ गी बी फिर पढ़न पाई दित्ते स्कूल जिसलै फिर उंदियां बर्दियां बुर्दियां सीनियां फिर मेरे म्हल्ले आह्ले बी मेरे कोल गै लेई पे कपड़े सेआन ते सेआंदे हे ते फिरी इ'यां करदे करदे मेरा शौंक होर बधी गेआ ते फिर में जादै कपड़े सीन लगी पेई चार चार सूट बी ध्याड़ी दे सीने ते फिर मेरी बेटी बी मेरे कन्नै लेई पेई सीन सलाई करन उन्न बी सीने कपड़े ते फिरी मेरे रिश्तेदार बी मेरे कोल गै लगी पे सेआन ते इ'यां अस सारा कम्म करदे रेह् कम्म बी करना घरै दे बच्चे स्कूल बी जंदे हे पढ़न ते कम्म बी करना ते सलाई बी करनी बुनाई दा बी कम्म में बड़ा करदी ही बुनने दा बी मीं बड़ा शौंक हा में दिनें कपड़े सीने ते रातीं कोट्टियां बुननियां ते सारे बड़े पसंद करदे हे पंज छेआं दिनां च में कोटी त्यार करी ओड़दी होंदी ही बुनियै इ'यां बुनदे बुनदे फ्ही सारे लोग मेरे कोल कोटियां लेई पे बुनान ते कपड़े बी लेई पे सेआन ते में ठीक ढंगै कन्नै कपड़े सींदी ही ते लोग फ्ही मेरे जादा गाह्क बधी बनी गे ते सेआंदे रेह् कपड़े ते शौंक बड़ा हा बुनने दा जेह्ड़ा बी डिजाईन कुसै ने आखना मे उ'ऐ गै बनाइयै देना गलमें आह्ला डिजाईन बी बनाइयै देना उनां गी ते आपूं बी लाने ते करदे रेह् ते सारें गी सियै देने ते सेआई बी जदूं में कपड़े सीना स्टार्ट कीती हे ते पंजी रपेऽ सेआई दिंदे हे उसलै सूटै दी ते पं'जी रपेऽ बी उसलै बड़े मायने रखदे हे ते ओह्दे बाद च जिसलै सेआई इ'यां बधदी गेई ते फिरी दो सौ तकर सेआई होई जिसलै फ्ही ते फिरी मेरी बाजू बांह् टुट्टी गेई ते फिरी थोह्ड़ा मेरे कोलू कम्म घट्ट होंदा पर हाल्लें बी में अपने लाने आह्ले कपड़े आपूं गै सीन्नी आं ते बुनियै बी लान्नी आं ते जे कोई आक्खै कि सानूं बुनी दे ते बुनी बी दिन्नी आं नां कदें कुसै गी निं कीती जे नेईं करियै देना कम्म जे कुसै ने रातीं आक्खेआ ते महां सूट सवेरे लैन आयां में जाना ऐ कुतै तां रातीं गै सियै दित्ता ते सवेरे उ'नेंगी देई देना सियै ते इयां गाह्की बड़ी बनी गेदी ही मेरी ते कोटियां बुनने दे बी ते अपने बच्चेंआ गी बी में शैल बुनियै ते सियै लोआंदी ही ते मेरे भैन भ्राऽ बी मेरे कोल गै सेआंदे रेह् फिर कपड़े ते इ'यां करियै ते कीता कम्म ते अपना घर चलाया ते फिर मेरे आदमी गी प्राइवेट गड्डी चलांदे हे ते ओह् बचैरें उ'नेंगी क्रंट लग्गी गेआ हा फिर घर बेही गे ते फिर बड़ा मुश्कल होई गेआ बच्चे जुआन होए दे हे उसलै पर मैंहनत ताम्मीं अपनी हिम्मत नी हारी ते मैह्नत करदी रेही कपड़े सींदी रेही बुनदी रेही फिर मेरी अपनी जिसलै बाजू टुट्टी ते फिर में थोह्ड़ा कम्म घट्ट होई गेआ ते डंगर बी रक्खे दे हे उना उना दी उं'दी बी देखभाल करनी तिन चार गवां रक्खी दियां हां सवेरे उट्ठियै पैह्लें चार बजे में उठदी ही सारा कम्म कुम्म मकाना बच्चें गी स्कूल भेजना उ'नेंगी स्कूल भेजियै फिर में डंगरें दे करने गी जाना कम्म ते डंगरां दा में करना ते फिर आइयै कन्नै दपैह्रीं दी बच्चें आस्तै रुट्टी बनानी ते कन्नै अपनी सलाई दा कम्म लेई पौना करना ते जिसलै बच्चें स्कूला दा आना ते फिर में मुड़ियै लेई पौना मशीन दा कम्म करन ओह्दे बाद च फिर थोह्ड़े बच्चे बी मेरे कन्नै मदद लेई पे करन साढ़ी मम्मी कपड़े कुपड़े सींदी ऐ ते फिर बच्चेंआ ने घरै दा कम्म करी लैना फिर में पंज बज़े फिर मुड़ियै डंग डंगरें आस्सै मुड़ियै बची जाना डंगर अस थोह्ड़ी अपने खेत्तरें दे बिच्च गै बनाए दा हा शैड्ड ते उत्थें जाना फिर उत्थें बी टैम लगदा हा उत्थें बी गवां चोई चाइयै घरै गी आना कोई छे सत्त बजे कन्नै ते फिर आइयै कोई धूफ जोत बी करनी भगवान दा नांऽ लैना ते फिर मुड़ियै बुनाई करने आस्तै बेही जाना ते मेरे बच्चे कम्म करी ओड़दे हे ते इयै भई कम्म करने बिच्च जेह्ड़ा इक दूए दे घर जाना ओह्दे कोला बेह्तर ऐ अपने घर बेहियै कम्म कीता ते कन्नै अपना टाइम पास होई जंदा ते कन्नै कम्म होई जंदा ते अपने बच्चे बी पढ़ाए मेरी बेटी द'ऊं बेटियें न बाह्रमीं बाह्रमीं कीती ते इक बेटी गी केह् नांऽ ऐम ए कराई ते सलाई गै कीती मैह्नत गै कीती ना ते अपनी बेटी गी बी पढ़ाया ते मेरी बेटी पढ़ने गी बी ठीक गै ही ते उन्न बी मैह्नत करदी ही जे मां मेरी मैह्नत करदी ऐ ते मिगी पढ़ा दी ऐ ते उन्न बी उन्न पढ़न बेही जाना मेरे कोल ते में बुनाई लेई पौना करन ते रातीं दे बारां बारां बज़े तकर बुनदे रौह्ना ते जे कुसै ने आखना कि सानूं सवेरे गी एह् त्यार चाहिदा सूट ते भामें सारी रात गै बैठी दे बनांदी रवां ते इ'यां अपने घरै दा कम्म कीता ते कुसै गी कोलू निं कराया कि मिगी एह् कम्म करने गी नेईं आंदा में हर इक कम्म बिच्च हत्थ पाई लैंदे ही पर इ'यां मनै च एह् रखदी ही भई में एह् कम्म करना जिस कम्मै ताईं में सोची लैंदी ही भई एह् करना ऐ ते में उसी करियै गै पिच्छें होंदी होंदी ही ते मां प्यो दे घर कुछ कम्म कीते दा गै नेईं हा पर जिसलै मां प्यो ने ब्याह् करी दित्ता मेरा ते फिर में सारे कम्म कीते हर इक कम्म करना घरै दा सीन परोन जो बी होएआ घरै दा ते सब बड़ी मैह्नत कन्नै करदी ही ते सारे मेरी सिफ्त करदे हे जे किन्नी मेह्नत करियै अपने बच्चे पढ़ांदी ऐ ते कन्नै कम्म करदी ऐ ते पता नेई भई सौंदी कुसलै ऐ पर कम्मै कन्नै गै अपना मन लाए दा हा ते कम्म करदी रेही ते अपने घरै दा बी सर्कल चलदा रेहा ठीक ठाक ते इस बास्तै मैह्नत करनी अच्छी गल्ल ऐ ते अस बच्चेआं गी बी आखने आं भई मैह्नत करनी चाहिदी ऐ बच्चेआं ने बी ते अज्ज सेआई देनी होऐ इक सूट दी ते पता पंज पंज छे सौ छे सौ रपेआ सेआई ऐ जे इन्नर आह्ला सूट सीना होऐ ते सिंपल सूट सीना होऐ ते ओह्दी सलाई अज्जकल दो ढाई सौ रपेआ लेई लैंदे न ते अस अपना सूट समझो सी लैन्ने आं ते सानूं इ'यां लगदा भाई असें सेआई ते दित्ती निं ऐ ते जेह्ड़े सेआई देइयै सेआने होन ते फिर ओह् किन्नी सेआई चुभदी ऐ ते इस बास्तै